हैल्लो गुड इवनिंग सर ए सर तुस स्टूडेंट हांजी हांजी हांजी सर सर मैं ट्रैवलर आं मतलब बाह्रा आए दा रियासी घुम्मने ई ते मैं थोह्ड़ा घुम्मना हा अग्गै पिच्छै तुंदै जेह्ड़ी घुम्मने जगहां न कोई दस्सो केह्ड़ी केह्ड़ी जगह ऐ घुमने ई कोई हांजी हांजी बाह्रा आएं आं अस माराज हां एह् अपने पठानकोट आह्ली साइड दा ज्यादा दूरा नि हांजी हांजी हांजी तां तुं'दी डोगरी थोह्ड़ी मती आई जन्दी असें हांजी हां हांजी हांजी नेईं टैक्सी चाहिदी असें निक्की देही फैमली ऐ मेरे दो बच्चे ते हां दो बच्चे ते लाड़ी अस चार बंदे सारे आं

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अस अस एह् रियासी रुके दे आं अपना सूर्या पैलेस जेह्ड़ा होटल ऐ रियासी सूर्य सूर्या पैलेस नि ऐ रियासी आह्ला जेह्ड़ा हांजी हांजी उत्थै रुके दे आं अस हांजी हांजी बस हुन अज्ज शा अज्ज शाम्मी हुनै पुज्जे आं अस सवेरै निकलना अस कोई सवेरै सत्त बजे सवेरै सवेरै निकली जाना सर दिक्खी लाओ अगर छे साड्डे छे बजे सत्त बजे तोड़ी पुज्जी जाओ इत्थे ते असें थोड़ी जल्दी होई जाग जल्दी घुम्मी लैगे अस हां ते ते खर्चा पानी केह् बना मतलब ध्याड़ी दा केह् होग मन दो दो दो दिन गै साढ़े कोल टाइम ऐ दो दिन गै कल ते परसूं हां इत्थै रियासी मतलब कच्छ कोल गै चलो ठीक ऐ सर एह् छे ज्हार रपेआ देऊड़गे अस तुसें ते कल सवेरै गड्डी भेजी' उड़ेओ ठीक ऐ